आं इदिनो गेमस्रिनि इउटुब चेनेल नायो ओमफ्राय बिनि संनायनि मोजां मोजां नुनानै आंबो संनो सोलोङो बेदिनो बेदिनो मालाबा बहल संबाय आलुफोर संबाय बेदरफोर संबाय दालि आलुफोर बेदिनो जिंखा फोरला सबायमा खाख्लौफोर खुमब्रा बेबायदिनो थादुन मैथा बेदिनो मेरला सङो संबोबाय आंबो ओमफ्राय मानदेबफोर दाउ फेन्दा बेदिनो एलांसि खाख्लौ बिजौ फोरला बिजौ दिंखिया बिदिनो संबावबाय बेदर अमा बेदर ब्रयलार ना मेरला संबोबाय आंबो गोथाव बिदिनो गेमस्रिनि संनायनि गोथाव नुनानै गोथावन्दां होननानै आंबो संनो सोलोंबोबाय बेदिनो मालाबा आलु भाजा मालाबा जहल बिदिनो बेदरजों आलुजों मालाबा भाजा मालाबा जहल आलुफोरजों बिदिनो मैथाजों बेदरजों दालि जहल आलु जहल दिंखिया भाजा खाख्लौ बिजौ भाजा ना भाजा संबोबाय आंबो बिदि गोबाङैनो संबोबाय मेरला ओंख्रि संबोबाय आरो बिदिनो मैलु मैला बेसर मुला